जोंनि साखाथियाव थानाय सिनेमा हलफोरनि मुङा जाबाय फारियै क'क्राझारनि गंगा हल आर एन दि हल रंजालि हलमोन दा बेफोर सिनेमा हला गैलिया गेलेग्रा फोथार होनोबा जोंहा दतमायाव दङ दासा गेलेग्रा फोथार दतमा गोजौसिन फरायसालि गेलेग्रा फोथार आरो क'क्राझाराव बारहुंखा गेलेग्रा फोथार पार्क होन्नानै बुङोबा जोंनि खाथि खालायाव दङ दावखि पार्क जेरै क'क्राझार गौरां

जोंनि खाथियाव थानाय दैजिं फेस्तिभेल जेरैहाय बोसोरफ्रोमबो माहैनाय जायोमोन बेयावहाय सानख'हायै सुबुंफोरनि मेला जों नुनो मोनोमोन बोसोराव खेबसे दैजिं मेलखौ खुंनाय जायोमोन दा बे दैजिं मेलाखौ जों खुंनायखौ नुनो मोनलिया हाग्रामा ब्रिद्ज पिकनिक स्पत बेवहायबो जोङो बोसोराव खेबसे खेबनैखौ जों थांनाय नुयो बोसोर गोदान हिसाबै बुंनो थांनानै हेपि निउ यार

बैसागु गोदान रंजालि बैसागु फोरबोआव थांनाय नुनो मोनो

बागान गेलेग्रा फोथार